भोपाल में स्थानीय सरकार और राजनीतिक संरचना बहुत अलग है भोपाल राजधानी होने के कारण यहाँ पे नगर निगम प्रसाशन प्रणाली है और जिसमें महापौर महापौर और पार्षद चुने जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में करीबन मध्य भोपाल में छिहत्तर वाॅर्ड हैं और उनपे एक महापौर हैं जिनको महापौरों को जनता के जनता द्वारा चुना जाता है और और इसके अलावा यहाँ पे विधायक भी हैं और विधायकों के नाम जैसे पी सी शर्मा विश्वास सारंग रामेश्वर शर्मा कृष्णा गौर आदि जैसे विधायक हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जनता की सेवा में लगे रहते हैं यहाँ पे जनता से सुझाव भी अलग अलग समय पे लिए जाते हैं स्थानीय विकास के लिए साथ ही साथ कुछ विधायक क्वे काम बहुत बेहतर हैं कुछ पार्षदों के काम बहुत बेहतर हैं और कुछ विधायकों और पार्षद के काम ना करने की वजह से जनता पुनः चुनाव के दौरान पुनः उन्हें विचार करने पर विचार कर रही है कि उनको चुन चुनना है या नहीं इसके अलावा यहाँ पे यहाँ पे कार्य बेहतर तरीके से हो रहा है और जनता की आवाज को सुना जा रहा है